हेलो हमरा से मैथिली भाषा बजैके अइ शादी बिआहमे जाइ छी मैथिलिए भाषा हमरासबके नीक लगैए जे जे कतहु जाइ छी आओर कोनो आदमी आएल तऽ मैथिली तेँ हमरा मैथिली भाषा नीक लगैए कतहु शादी बिआहमे जाइ छी तऽ हमरा बहुत पसन्द पड़ैए बहुत नीक लगैए बहुत पर प्रसिद्ध पड़ैए कतेक तऽ हमरासबके बहुत नीक लगैए बहुत प्रसिद्ध लगैए मैथिली भाषा बजैमे कतहु जाइ छी शादी बिआहमे तऽ नीक लगैए बहुत नीक प्रसिद्ध लगैए अँइ तेँ हमरा बहुत अच्छा लगैए बहुत प्रसिद्ध लगैए तेँ हमरासबके बहुत नीक लगैए मैथिली भाषा कतहु शादी बिआह जाइ छी तऽ बहुत अच्छा लगैए